हां जी हां बोल बोलो क्या अच्छा हां ऐ ओह् ना रातीं गी सौंदे मौके ई अद्धा चम्मच ज्वाइन अद्धा चम्मच जीरा पर छोटा आह्ला प्लॉस्टिक आह्ला ते अद्धा चम्मच धनिया दो चम्मच मिट्ठी सौंफ रातीं पानी च पूरे गलास च भिगोइयै रक्खे देने ते सवेरे उट्ठियै उ'नेंगी थोह्ड़ा कोसा पानी करियै ओह् पी लैने इक्क हफ्ता पीने कन्नै तेरा सिस्टम बिल्कुल स्हेई होई जाना हां फ्ही ओह्दे कोला अग्गें हफ्ते दा दो बार पी लैना बिच्च बिच्च अं अं एह्दे कन्नै गै ठीक होई जाना परहेज इ'यै कोई तली दी चीज निं खानी कोई बजारै दा लेइयै कुरकुरे चिप्स बगैरा कोई निं खाना आं अं लूज़ मोशन उप्पर जमैन दा अर्क पी लैना घड़काइयै शैल ते अगर ओह्दे कन्नै बी अराम नेईं लग्गै तां फ्ही ओह् होंदा जैफल होंदा इक्क जैफल मिलदा दकानै दा उस्सी थोह्ड़ा भन्नना ते थोह्ड़ा घ्योऽ च भुनना ते पीहियै ओह्दे च थोह्ड़ा गुड़ बगैरा मलाइयै ओह् खाई लैना ओह्दे कन्नै फर्क होई जंदा ते अगर ओह्दे कन्नै बी नेईं होऐ तां फ्ही साढ़े ओह् होंदा खसकास खसकास मिलदा उस्सी लैना शैल रातीं सेड़ी ओड़ना पानियै च ते सवेरे उट्ठियै उस्सी बरीक पीहियै ते दुद्धै च गड़काइयै ओह् खाई लैना खसकास पंसारियें दी दकाना मिली जाना एह् खरी ठीक ऐ